समय के साथ विशेष रूप से हिन्दी भाषा में काफी बदलाव आए हें जैसे अंग्रेजी का प्रचलन भारत में काफ़ी तेजी से चल रहा है और इस प्रचलन में लोग अपनी मातृभाषा हिन्दी को छोड़कर अंग्रेजी बोलने लग गए हैं इससे हमारी संस्कृतियों पर काफ़ी बदलाव आए हैं हिन्दी हमारी मातृभाषा है और हमें हमेशा हिन्दी ही बोलनी चाहिए और हिन्दी बहुत अच्छी भाषा है और हिन्दी बोलना बहुत सरल है और हिन्दी दूसरे आदमी को बहुत जल्दी समझ में आती है अतः हमारी संस्कृतियों में हमें बदलाव नहीं करने चाहिए और हमें पूर्ण रूप से हिन्दी का ही प्रचलन करना चाहिए